हेल'

नांनायाथ' नांगौमोन मानि जों गुवाटियाव बेरायहैनो नागेरदोंमोन नालाय बेनि सोमोन्दैनो दा नोंथांनाव सोंहरनो सानदोंमोन आरो जोङो गासै फेमिलि वाइस साबासो जालांगोनदां ओमफ्राय दा जोङो थांफेरनायबो जायाखै ओरैनोथ' औ थांनायाथ' जोङो माबायाव थांनो नागेरदोंमोन नय दस एगार' थारमानि जोङो माबोरै थांनांगोन

औ औ

जोङो थांनाया कामाख्या मन्दिराव थांग्रोनो सानदों औ औ औ औ मोजां मोजां जायगाफोराव थांनोसै औ

औ ओमफ्राय गासै थांनाय भारा बेरायनाय बिसिबांसो खारगोन बादि नोंथाहा खिन्थानो हागोन नामा

औ औ

जोङो औ

जेनेबा जोङो न'निफ्राय फुङावहाय खयथासोयाव ओंखारलांनांगोन खय घण्टा लायो जेनेबा क'क्राझारनिफ्राय गुवाटिसिम

औ मन्दिरावबो थांनायसै औ

दे होम्बा नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय मिथिनाय होहरनायनि थाखाय औ गोजोन्थों दे